मोबायल गेमिंगचो इंडस्ट्रीन इंडस्ट्रीचेर खूब रुपांतर जाला कसो जाल्यार खूब प्रभाव पडला कसो जाल्यार गेमींग ऑडियन्सांचो विस्तार जाला म्हणजे खूब नव्या लोकांचो समावेश जाला मोबायल गेमिंगान पयलीं म्हणजे क्षेत्रान एक नव्या पिढी चो समावेश जाला म्हणजे तितून जे अधिक वयस्कर आसात जे कॅज्युअल गेमर्स आसात जे महिला आसात हेंचो सुद्दां समावेश जाला मागीर कॅज्युअल गेमींग ह्या गेम्स जशे कँडी क्रश क्लॅश ऑफ क्लॅन्स आनी एंगरी बर्ड्स ह्या खेळांनी अदीक लोकांक लोकांक अशें आकर्शीत केलां ज्या लोकांनी पयलीं गेमींग करुना केन्नाच तीं आतां आपल्या दैनदीन जिवनांत हेंचो समावेश केला मागीर म्हणजे किदें म्हणटा तें नव्या नवा व्यापार मोडेलांनीं नव्या किदें म्हणटा लायक मायक्रो जे ट्रान्जॅक्शन्स आसतात आनी जे इन एप खरेदी आसता ते जाला म्हणजे मोबायल गेमींगची एक मुख्य बदल म्हणजे हे मायक्रो ट्रान्सॅक्शन जें म्हणजे जे गेम मदे छोट्या खरेदी साठी खेळान खेळांडू आसता पय तेंकां पयशांचो वेव्हार करपाचो आवड आसता तो दिता मागीर जे एप्पल आर कार्ड आसता आनी गुगल प्लेपास म्हण आसता तेंका अशे अशे सदस्यान सुद्दां सेवांनी मोबायल गेमिंगाचो नवो नव्या मार्गांतून खेळां मदे सब्सक्रिप्शन मॉडल हाडला सो आमचो हो पारंपारीक गेमींग प्लेटफॉर्मांचो स्पर्धा सुद्दां आसता म्हणजे आपले गेम्स जशे पबजी मोड मोबायल आनी फोर्ट नायट बीन आसता पय तांचे स्मार्ट्स फो स्मार्ट फोनार ते मेळटा मागीर ग्राफिक्स आनी जे आसता पय ग्राफिक्स सो मोबायल हार्डवेर आनी सॉफ्टवॅर हेचे सुद्दां खूब प्रगती जाला जे ग्राफिक्स आनी तशें त्या थंयच्यान पयलें जाल्यार त्या एंगलान मागीर आपले जे पयलीं अशें म्हणजे जें किदें म्हणटा तें हँड हॅल्ड कलेक्शन्स आशिल्ले पय जशे आपले निनटॅनडो थ्री डी एस आशिल्ले मागीर ऑर एल्स प्ले स्टेशन विता म्हणून आशिल्ले हेंचो बाजार आतां कमी जाला आतां मोबायल गेमिंगाचे वाड जाला पयलीं आमचे जें सुपर मारियो रन बीन आशिल्ले ते आतां मोबायलान आयल्या सो अशा प्रमाणें इंडस्ट्रीन तें इम्पॅक्ट जाला